हाँ कुएँ से मैं पानी निकालती हूँ लेकिन पुराने जमाने में लोग हाथ का प्रयोग करके कुएँ से पानी निकालते से जैसे और बाल्टी उन दोनों का प्रयोग करते थे कुएँ से पानी निकालने के लिए पर आज के समय में मोटर का प्रयोग किया जाता है कुएँ से पानी निकलने के लिए एक लंबी पाइप होती है जो कि मोटर में कनेक्ट करके कुएँ में लगा दिया जाता है जिसके थ्रू वो लंबी पाइप के थ्रू उसके प्रयोग से पाइप के प्रयोग से जो पानी रहता है वो बाहर के तरफ खींचा चला आता है तो जो कि आज के समय में प्रयोग होता है आज के टाइम पे कोई भी हाथ से कुएँ से पानी निकालना नहीं वो करता है ज़्यादातर लोग मोटर से ही पानी निकाल